علی گڑھ ضلعے کی آب و ہوا اور موسم عموماً تو بہت اچھی ہی رہتی ہے لیکن جیساکہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ نے پوری دنیا کو متأثر کیا ہوا ہے اس وجہ سے علی گڑھ ضلعے میں بھی یہاں ٹھنڈ کے دنوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے اور گرمیوں میں کڑاکے کی دھوپ اور لو کی وجہ سے بہت شدت کی گرمی پڑتی ہے یہاں کا سب سے ٹھنڈہ مہینہ جنوری کا ہوتا ہے اور سب سے گرم مہینہ جولائی کا ہوتا ہے یہاں کے موسم نے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو اس طرح متأثر کیا ہے کہ بارش کے موسم میں لوگ کبھی کبھی اپنے کام یا ملازمت پر جا نہیں پاتے ہیں ان کو جانے میں بہت مشکلات مشکل ہوتی ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں میں نے موسم میں یہ تبدیلی محسوس کی ہے کہ یہاں کے بارش میں کچھ کمی ہے